मैं सोनिया मैं सांबा शैह्र च रौह्ने आह्लियां आं साढ़े सांबा शैह्र च बड़े सारे मंदर न बड़े बड़े मश्हूर न साढ़ै दूरों दूरों लोग इद्धर मत्था टेकन बी आंदे न उनें गी इस मन्दरा पर बड़ा जैदा भरोसा ऐ साढ़े सांबे च गोरन बाबे दी जगह बी ऐ उद्धर लोग उद्धर उस बाबे गी बड़ा जैदा मनदे न उद्धर जंदे न सुक्खनां करदे न उं'दी सुक्खनां बी पूरियां होई जंदियां न फिर ओह् भंड़ारे बी करदे न साढ़े सांबे शैह्र दे भल्ले बी बड़े मश्हूर न जम्मू दे लोग कठुए दे लोग जदूं बी आंदे न ओह् इद्धर दे भल्ले जरुर खंदे न उ'नें गी बड़े पसंद न साढ़े सांबा शैह्र च बड़े सारे मंदर बड़ी सारी जगह मश्हूर ऐ साढ़े सांबै शैह्र दे लोग बी बड़ा चंगे न सारें कन्नै घुली मिलियै गल्ल करदे न सारें गी अपना समझदे न हर इक बंदे कन्नै अपने बनियै गल्ल करदे न कुसै गी बी कुछ निं बोलदे सारें गी गै प्यार कन्नै रखदे न साढ़ै सांबा शैह्र दे जिन्ने बी लोग न सारे बड़े चंगे न साढ़े सांबे च बड़ी सारी जगह ऐ बड़ी सारी मंदर न जेह्ड़े बड़े मश्हूर न जित्थै दूरों दूरों लोग आंदे न दिक्खने बास्तै साढ़े सांबे दे लोग बड़े जैदा खुश न केह् अस सांबै सीटी दे आं जित्थै सारे घूमन आंदे ऐ अस उद्धर रौंह्ने आं